की लेबै लेबै

की लेबै बतैयै

लेबै तऽ अइयै रोटियो लेबै

हँ हर चीज मिलैत छै अइयै दए देबै दोकान पर अइयै अइये दोकान पर तब मिलत मिलियै रोटियो जेतना जे चीज लेबै ने सबचीज छै दोकान पर जे बोललियै सब कथी लेबै कथी हँ अइयै ने

चावल सत्तर रुपए सत्तर रुपए पलेट जीरा बला लेबै तऽ एक सए रुपए पलेट होतो हूँ कोन लेबै चिकनके सबजी डेढ़ सए रुपए पड़त

हमे अपने अपने एबै कि हम भेजबाए देब हँ हम भेजबाए देब आदमीसँ